एखन साढ़े चारि महिना पहिले हम लेनेवोके लैपटॉप खरीदलहुँ तकर किछु टेक्निकल प्रॉब्लम एहिमे आबि रहल अइ जे बैटरी जे चलबाक चाही हम जे आशा रखने रही आओर कम्पनी जे हमरा बतेलक जे एकर बैटरीके लाइफ एते काल हैत से ओ फुलफिल नहि कऽ रहल अइ आओर दोसर नेट जे छै सेहो ओहिमे ठीकसँ काज नहि करै छै हमेशा छोड़ पकड़ करैत रहैए जाहि कारणसँ हमरा कोनो जे सॉफ्टवेयर चलबैमे परेशानी भऽ रहल अइ